जी हमें लगता है कि वस्तुओं को इकट्ठा करने में और वह और लोगों को शामिल होना चाहिए हम लोग जैसे कि हम लोग गाँव से गाँव में रहते हैं गाँव में कोई भी काम होता है तो इतना मशीनों की वो सुविधा नहीं होती है तो हम लोगों को आदमियों को एक घर घर से बुलानकर इकट्ठा करके कोई भी काम करवाया जाता है करवाने की आवश्यकता पड़ती है अगर आदमी इकट्ठा नहीं होते हैं तो हमारा काम बहुत मुश्किल से हो पाता है क्योंकि हम लोग यहाँ गाँव में हैं गाँव में इतनी व्यवस्था तो होती नहीं है जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ जब धान वग़ैरह लगाया जाता है तो उसमें एक आदमी नहीं कम से कम तो बीस पच्चीस आदमियों की आवश्यकता होती है एक एक दिन में बीस पच्चीस आदमियों की तो आवश्यकता होती है कि धान लगवाएँ लगवाया जाता है बीस पच्चीस आदमियों को इकट्ठा करवाकर के उसके बाद कुछ भी काम होता है घर भी बनता है तो उसमें भी बीस पच्चीस आदमी लगते हैं यह हमारे यहाँ छप्पर छान छप्पर जैसे छाया जाता है तो उसमें भी काफ़ी आदमियों की व्यवस्था होती है काफ़ी आदमी लगते हैं तब उसको उठाकर रखा जाता है खड़ा किया जाता है जिससे हम लोग को जिससे हम लोग को रहने के लिए छाया होती है तो हमारे यहाँ जो है बिना आदमियों के इकट्ठा किए कोई भी काम हो नहीं पाता है जैसा ठीक अगर आदमी रहेंगे तभी हमारे यहाँ काम हो पाएगा हम लोग गाँव में रहते हैं गाँव में उतनी व्यवस्था अब मसीनों की और किसी की व्यवस्था होती नहीं है तो हम लोग आदमियों की सहायता से ही हम उनकी सहायता करते हैं जब उनका उनके जब उनका ये ज़रूरत होती है तो उनकी सहायता करते हैं तो जब हमारी ज़रूरत है वह हमारी सहायता करते हैं इसी से हाँ इसी हिसाब से हम लोग एक दूसरे की सहायता करके किसी भी वस्तु को वह इकट्ठा करने के लिए आदमियों की आवश्यकता होती है बिना आदमियों की कोई भी भारी व भारी भरकम वस्तु हम लोग इकट्ठा नहीं कर पाते हैं जिससे हमें बहुत तकलीफ़ होती है हमें हमारे यहाँ के गाँव में बहुत आदमी मेहनती होती हैं किसी भी चीज़ को करने में वे लोग सहायता देते हैं कभी हमारे यहाँ के आदमी हार नहीं मानते हैं कि हाँ यह नहीं कर पाएँगे हमारे यहाँ एक से बढ़कर एक आदमी हैं जिससे हम किसी भी कितनी भी बड़ी भारी वस्तुओं को इकट्ठा कर सकते हैं